دو اور ہندی دونوں زبانیں ایک ہی جڑ یعنی ہند آریای زبانوں سے نکلی ہیں اس لیے ان میں بول چال کے لحاظ سے بہت مماصلت ہے عام لوگ روزمرہ کی گفتگو میں دونوں زبانیں آسانی سے سمجھ لیتے ہیں خاص طور پر شمالی بھارت اور پاکستان میں دہری شکل میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جبکہ اردو فارسی عربی رسم الخط میں لفظیات میں بھی فرق آتا ہے ہندی میں سنسکرت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اردو میں فارسی عربی اور ترکی الفاظ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے سیاسی اور ثقافتی پہچان بھی ان زبانوں کو الگ کرتی ہے بھارت میں ہندی کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے جبکہ پاکستان میں اردو کو اردو اور ہندی جڑوا بہنیں کہی جا سکتی ہیں جو بچپن میں ایک جیسی تھی مگر وقت کے ساتھ الگ ثقافتوں اور اثرات کی وجہ سے مختلف رنگ اختیار کر گئی کیا